जियां कि तुसेंगी अ'ऊं पंजें कंट्रियां नांऽ दस्सना जियां बेस्ट इंडीज होई इक इक श्रीलंका होई पाकिस्तान होई गेआ न्यूज़ीलैंड होई होर अफगानिस्तान होई गेआ